हमरा ठण्डी के मास बड नीक लागैया जाहिमे रजाइ के तर मे परल रहु आओर माँ सबकिछु कऽ कऽ देता आगू मे आओर आओर ओहिमे साग सब्जी आओर बड सस्ता मिलऽ लागैया जेनाकी बन्धा कोबी फूल कोबी सब बड दस रुपैए किलो मिलऽ लागैया ताहिमे अलग अलग प्रकार के ओकर भोजन बना बना के व्यंजन बना बना के खाउ जेनाकी कोबी के तरुआ भऽ गेल आलू तरुआ भऽ गेल बैगन तरुआ भऽ गेल ईसब बना बना कऽ खाउ एहिके लेल जाहिमे सबकिछु सस्ता भेटए लागै अछि ठण्डी के मौसम मे जेनाकी बहुत किछु बिकाय लए आबऽ लगै अछि स्वेटर स्वेटर सब आओर किछो किछो एहन सामान स्वेटर सॉल टोपी जुत्ता मुजा साग सब्जी सब भेटए लगै अछि आओर ई आओर एहिमे आइ सबके संगे बैस कऽ आगि तापु गप सप भेल नीक बेजाए सब कहियौ सब के ईहा सब होइ छै